हमारे यहाँ की भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत सुधार है क्योंकि यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिजली टाइम पर आना पानियों की व्यवस्था भी की है की जा की गई है और गरीब लोगों के लिए मकानों की व्यवस्था की भी गई है और हमारे यहाँ पर इंटरनेट डिजिटल बैंकिंग के भुगतान के कारण आज हमारा देश बहुत जागरूक है और इससे के आगे प्रचलन भी है क्योंकि जहाँ नेट बैंकिंग के कारण हम एक दूसरे को भुगतान कर सकते हैं करवा सकते हैं और यहाँ पे इसलिए हमारे आज लोगों में जागरूकता पैदा हुई है एक दूसरे बहुत यानि के हित के हितकारी बने हुए हैं